बायो गैस मैंने संयंत्र देखा है और इसे एक गाँव के अंदर देखा है यह लोगों की मदद कर काफ़ी करता है इस से सभी लोगों को लाभ होता है यह एक स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा आपूर्ति में काफ़ी फ़ीयदेमंद है यह यहाँ पर गाँवों के पर्यावरण की सफ़ाई का भी स रखता है और उस से कार्बनिक खाद भी प्राप्त होती है और बायो गैस पर्यावरण की मदद करता है ये जो होता है ये नाइट्रोजन प्रदूषण और जल संसाधनों के बहाव को रोकता है इस से और काफ़ी बहुत सारे और अन्य भी लाभ हैं जैसे खाना पकाना चीज़ों को सुखाना ठंडा करना गर्म करना आदि कई प्रकार से इसके उपयोग किए जाते हैं इसका उपयोग बिजली मेथनॉल और भाप के उत्पादन में भी किया जाता है